نوزائیدہ بچے کے پہلے سال کے دوران مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں مختلف رسومات ادا کی جاتی ہے یہاں اسلامی بالخصوص جنوبی ایشیائی مسلم روایت کے مطابق عام طور پر انجام دی جانے والی اہم رسومات کا خلاصہ دیا گیا ہے اذان و اقامت بچے کی پییدائش کے فوراً بعد ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے تاکہ زندگی کا پہلا پیغام توحید و رسالت و تحنیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بچے کے منہ میں کھجور چبا کر لگائی جاتی ہے یہ عمل تحنیک کہلاتا ہے اور صحت و برکت کی دعا سمجھی جاتی ہے عقیقہ ساتویں دن یا بعد میں عقیقہ کیا جاتا ہے لڑکے کے لیے دو بکرے اور لڑکی کے لیے ایک بکرا ذبح کیا جاتا ہے اسی دن بچے کا سر منڈوایا جاتا ہے بالوں کا وزن لے کر چاندی یا اس کے ذریعہ اس کے برابر صدقہ دیا جاتا ہے بچے کا نام رکھا جاتا ہے اگر پہلے نہ رکھا ہو